جی کہیں کہیں پہ دوائیں سستی بھی ہیں اور کہیں کہیں پہ داوائیں بہت زیادہ مہنگی بھی ہیں اس بیماری اور اس علاقے اس اسپتال کے اوپر ہے اب جتنی ہو سکے سستی ہو جاتی کبھی مہنگی ہو جاتی ہے کیوں کہ جہاں تک کہ اچھے اچھے اسپتال پرائیویٹ اسپتال میں ہی زیادہ تر علاج اچھے ہو پاتے ہیں اور اس کی فیس بھی زیادہ ہی ہوتی ہے اور ہماری آمدنی کا کم سے کم پچاس نہیں تو ساٹھ پرسینٹ تو دوائیوں میں ہی چلا جاتا ہے جی کیوں کہ زیادہ تر لوگ بیمار اگر ہوتے ہیں تو سرکار سرکاری اسپتال سے زیادہ پرائیوٹ میں جاتے کیوں کہ سرکاری میں بھی جانا صحیح ہے لیکن سرکاری اسپتال میں کیا ہے کام ٹلتا رہتا ہے اور لیٹ ہوتا رہتا ہے اور پرائیوٹ میں کیا ہے فیس زیادہ ہوگی لیکن کام جلدی اور بہتر ہوگا اور سرکاری اسپتال میں ہمیں کچھ مفت دوائیاں بھی ملتی ہیں جو کہ بہت ہمارے لیے استعمال دایک بھی ہوتی ہیں اور بہت جگہ اچھی بھی ہوتی ہیں دوائی اور جو بہت سے اسپتال ہوتے ہیں وہ ہمارے زیادہ سے زیادہ مدد بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے سرکاری اسپتال برا ہے اور پرائیوٹ اچھا ہے یہ نہیں کہ کہیں کہیں پر جو ہوتا ہے پرائیوٹ اسپتال سرکاری اسپتال سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اور پرائیوٹ اسپتال میں ہماری آمدنی کا زیادہ سے زیادہ حصہ جو ہے چلا جاتا ہے اور سرکاری میں تھوڑا سا حصہ ہمارا ہمارے لیے بچ بھی جاتا ہے تو اسی لیے ہمارے آمدنی کا پچاس ساٹھ ستر پرسینٹ دوائیوں میں چلا جاتا ہے تو اس حساب سے ہم کو دوائیوں میں جو پیسے لگتے ہیں وہ پرائیوٹ میں زیادہ لگتے ہیں اور سرکاری میں کم لگتے ہیں تو اسی لیے ہم کو سرکاری اسپتال زیادہ نہیں سمجھ میں آتا ہے اور پرائیوٹ زیادہ سمجھ میں آتا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہوگا جو پرائیوٹ ہاسپٹل ہسپتال ہوتے ہیں وہ زیادہ صاف ستھرے اور اچھے اور خوب مشینیں ہوتی ہیں اس میں بڑی سے بڑی مشینیں ہوتی ہیں ہر ایک بیماری کا علاج ہوتا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم ہوتا ہے اور سرکاری اسپتالوں میں کیا ہے کہ صاف صفائی زیادہ نہیں ہوتی ہے تھوڑی بہت گندگی بھی ہوتی ہے اور اس میں ڈاکٹرس نہیں ہوتے ہیں کسی کسی کے اور کسی کسی کے ڈاکٹرس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں کچھ بھی اپنی مرضی سے کسی بھی ڈاکٹر کسی بھی کوئی بھی علاج کر دیتے ہیں اور کوئی بھی ڈاکٹر کہیں سے بھی آ جاتے ہیں اور بس ان کو سرکار کی ڈگری سرکار کی نوکری ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے بس ان کا یہ فائدہ ملتا ہے ان کو تو اس حساب سے اب سرکار پرائیوٹ اسپتال کا یہ فرق بتایا گیا ہے